हिकु हज़ार हिकु टे हज़ार ॿ सौ पंज हज़ार हिकु सौ नव सौ नवानवे हिकु लखु ॾह हज़ार चारि सौ